میں بتانا چاہوں گی مجھے ہوٹلس میں جو کھانا پسند ہے مجھے ہوٹل میں بریانی قورمہ مجھے یہ جو ڈشیز ہوتے ہیں نا چکن اور کباب تو یہ سب مجھے ہوٹل میں کھانا بہت پسند ہیں مجھے تو ہوٹل میں جو بات ہوتی ہے یہ جو بریانی کی بریانی تو اتنی ٹیسٹی ہوتی ہے اتنی لاجواب ہوتی ہے بہت ہی لاجواب ہوتی ہے بریانی تو بہت ہی عمدہ ٹیسٹ ہوتا ہے اور کباب کباب تو بہت ہی لذیذ لگتے ہیں کباب تو ہوٹلوں کے جی بہت زیادہ مجھے باہر کے ہوٹلس میں کھانا پسند ہے بریانی کباب یہ بہت ہی پسند ہیں اور ڈھابے ڈھابے پر تو مجھے دال مکھنی دال مکھنی اور جو مکھن کی جو روٹیاں ہوتی ہیں بہت ہی پسند ہیں مجھے دال مکھنی اور روٹی کھانا مجھے یہ ڈھابوں کا بہت اچھا لگتا ہے ڈھابے پہ اگر میں جاؤں تو ڈھابے پہ دال مکھنی ہو گئی پنیر کی سبزی یہ دو چیز تو مجھے بےحد پسند ہوتی ہیں وہ جو ایک سواد ہوتا ہے نا وہ اتنا ٹیسٹی ہوتا ہے نا بس بہت ہی اچھا لگتا تو ڈھابے پہ مجھے دال مکھنی پنیر کی سبزی یہ کھانا پسند ہے اور ہوٹلس میں ہوٹلس کی بریانی